हैलो हां जी नमस्ते जी हां जी तुस आक्खा दे हे ना के तुसेंई फोन चाहिदा कोई सैकिंड हैंड ते

हां हां

हां मेरे हां हां हून गै आया नमां फोन नमां इ'यां सैकिंड हैंड कोई देआ दा हा ते मैं सोचेआ तुसें आक्खेआ हा ते तुसेंगी पुच्छना पैह्ले ते ऐ सैमसंग दा फोन ऐ शैल ऐ कंडीशन बी शैल ऐ ते कोई सत्त अट्ठ ज्हार धोड़ी पेई जाना तुसें लैना होऐ ते सनाओ

हां

हां हां हां हां हां नेईं नेईं बंदा जेह्ड़ा देआ दा ओह् भरोसे आह्ला गै हून गै लैता उ'न्नै फोन ते दुआ लै दा ते फ्ही तां गै बेचा दा तां गै में तुसेंगी आक्खेआ इ'नेंगी कोई ज्यादा ठीक ऐ ठीक ऐ